ओना तऽ मौसम जते भी मौसम छै बरसात हुए गरमी हुए सरदी हुए सब मौसम अपन अलग अलग आनन्द दै छै आओर आदमीके लेना भी चाही लेकिन खास कए कऽ हमरा अगर सबसँ नीक मौसम लागैए तऽ ठण्डा लागैए एहि दुआरे जे ठण्डामे सबसँ नीक नहि नहबैके टेन्शन नहि कपड़ा बदलैके टेन्शन आरामसँ खाउ आ घरमे पड़ल रहू या जे काम धाममे यऽ से लागल रहू तऽ ठण्डा मौसम हमरा काफी नीक लागैए ओहिमे जे छै से देहो कनी मोटगर लागै छै देखैमे रङ्ग विरङ्गके लोक नया नया स्वीटर जैकेट सब पहिरलक तऽ कनी ओहोसँ नीक लागल दोसर बरसात मौसम एहि दुआरे नीक नहि लागैए जे बरसात मौसममे जे छै से कनी कीचड़ भए गेल बेसी तऽ जाइयोमे कीच कीच गरमीमे पसीनासँ लोक लतर बतर रहल तऽ ओ कनी हमरा नहि ठीक लागैए खास कए कऽ सबसँ नीक अगर लागैया तऽ सरदीके मौसम सरदीके मौसममे लोक जानिओ बुझि कऽ घरसँ बाहर नहि निकलल जे ठण्डा मारि देत मोन खराब भए जायत ताहि कारण लोक नहि निकलैए तऽ ठण्डा मौसम हमरा दुआरे सबसँ नीक हमरा लागैए आओर ठण्डामे बहुत तरहकेँ पर्व पाबनि सेहो होइत छै तऽ ओहो सब काफी नीक लागैए